गुजरात जे बिज़नेस जे बारे में ॻाल्हि कई वञे त अॻिए त सम्झो के नॉर्मल ई हुंदो हुओ सूरत या कहिड़ो बि ईअं हाणे जे दौर में जेको सूरत शहर आहे सूरत शहर स्पेशल मां सूरत जी ॻाल्हि थो कयां असां वट कपिड़ो और डायमंड ॾाढो वॾो नालो आहे अहिड़ी कोई कुंड न हूंदी हिता खां माल न वेंदो हुजे कपिड़े जो आउट ऑफ इंडिया बि आउट ऑफ इंडिया बि मतिलबु हिता माल सूरत मां जाम कुझु माल एक्स्पोट थींदो आहे दुबई हुजे या हेॾे होॾे किथे बि ऐं खजे टाइम जेको डायमंड जो हिकिड़ो सीटी ठहियो आहे उहो ॾाढो ज़ोरो शोरो में हलंदो ऐं हिथे जेके बि वर्कर कमु कनि था कपिड़े में या डायमंड में त हर कंहिंखे रोज़ी रोटी सुठी नमूने मिलंदी ऐं अर्थव्यवस्था में ॾाढो परिवर्तन ईंदो माण्हुनि खे तकलीफ़ न ईंदी हिथे जेको बि माण्हू कमु कंदो हुन खे हुन जो जेको बि आहे टाइम सां उनखे हक़ु मिली रहंदो आहे सम्झो सुठे नमूने माण्हू जो गुजरान थी सघंदो आहे